भारत में विभिन्न तीर्थ स्थल हैं जैसे कि हमारा केदारनाथ बद्रीनाथ वृंदावन और कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं जिन त्योहारों में से एक है वृंदावन में जन्माष्टमी का उत्सव मनाना जन्माष्टमी का उत्सव कृष्ण जी के जन्म के लिए किया जाता है और यहाँ जाके इस उत्सव को देखने में बहुत ज़ादा आनंद आता है